ہیلو ہیمر میں خوش آمدید آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں یقیناً وہ بہت اچھے انتخاب ہیں ہیمر آئس کریم کیک چاکلیٹ اور چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک ہمارے دو مقبول ترین انتخاب ہیں وہ یقینی طور پر آپ کے میٹھے دانت کو مطمئن کریں گے کیا آپ چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک کے لئے کوئی مخصوص سائز چاہتے ہیں یقیناً ہم آپ ہم آپ کے لئے یہ کر سکتے ہیں صرف تصدیق کرنے کے لئے آپ کو ہماری دس ڈبل چوکو بار آئس کریمیں چاہیں چاہیے کچھ اور جو آپ اپنے آرڈر میں شامل کرنا چاہتے ہیں سمجھ گیا آپ کا آرڈر درج ہے ہیمر آئس کریم کیک چاکلیٹ چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک اور ڈبل چوکو بار آئس کریم سبھی آپ کے لئے دستیاب ہے آپ انہیں لینے کے لئے کب آنا پسند کریں گے بالکل ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ کا آرڈر پینتالیس منٹ میں آپ کے لئے تیار ہے بس دوکان پر آئیں اور ہمارے پاس آ کے لطف اندوز ہونے کے لئے سب کچھ موجود ہے کیا کوئی ایسا نام ہے جس کے تحت ہم آرڈر کر سکتے ہیں نوٹ کیا گیا سارا ہم آپ کا آرڈر تیار کر لیں گے اور پینتالیس منٹ میں آپ کا انتظار کریں گے ہیمر کو منتخب کرنے کے لئے آپ کا شکریہ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے آرڈر کے لئے آئس کریم کھے کھانے آئس کریم کھانے کو پسند کریں گے آپ کا استقبال ہے جلد ہی ملیں گے سارا اپنی آئس کریم کا لطف اٹھائیں